पहले के ज़माने के संस्कृति कि बात कुछ और थी अभी कि बात करें तो जिस प्रकार से लोग शिक्षित हो रहे हैं शिक्षित हो रहे हैं तो वे संस्कृति की की तरफ कुछ ज़्यादा ही प्रभ कम प्रभावित हैं मतलब पहले के संस्कृति में नृत्य कार्यक्रम मनोरंजन के साधन हैं पन पहले सब लोग जैसे कार्यक्राम घर पर ही करते थे आज तो आज शिक्षा के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम डिजिटल हो गया है जैसे कि दूरदर्शन टी वी मोबाइल टेलीफोन में वो सांस्कृतिक कर्यक्रम को दिखाया जाता है पहले सिनेमा घर मंच मनोरंजन करके नाटक प्रदर्शन करके संस्कृत को प्रदर्शित किया जाता था सिक्षा ने काफी हद तक संस्कृति को प्रभावित किया है जिस प्रकार से लोग सिक्षित हो रहे हैं उस प्रकार से हमारी संस्कृति भी कहीं पर मतलब वह होते जा रही है आज कल लोगवाग ज़्यादातर सांस्कृति को मोबाइल मोबाइल टी बी दूरदर्शन और उसपर देखना पसंद करते हैं नहीं पहले कि कि संस्कृति इतनी वह थी कि लोग नाटक प्रदर्शन रंगमंच कार्यक्रम का आयोजन किया करते थे मंडली वग़ैरह गीता रामायण पुराण भागवत वग़ैरह के द्वारा संस्कृति का प्रदर्शन होता था अभी भी कहीं कहीं जो जनजाति वग़ैरह है जो संस्कृति को पुराने रीति रिवाज से निभाती बहुत हद तक सिक्षा ने संस्कृति को प्रभावित किया है